سب سے تہذیب اور روایتیں روش یہ ہے کہ ہمارے بہار میں جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو سات دن کے بعد اس کا جو ہے ختنہ کرایا جاتا ہے مسلمانی کرائے جاتے ہیں تو اس وقت میں جو ہے سب لوگ رشتے دار خاندان کے لوگ آتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں اور بچے کے لیے بھی کپڑا لے کے آتے ہیں اور مٹھائی وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں اور گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور سارے لوگ اس خوشی میں مسول مشغول رہتے ہیں اس خوشی میں جو ہے مل جاتے ہیں اور اس دن جو ہے اس بچے کا نام تجویز کیا جاتا ہے اس کے نام اس کے والد اس کے خاندان کے لوگ اس کے نام کو تجویز کرتے ہیں اور اس وت اس کے نام کو رکھا جاتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ جب میت جب انتقال کرتے ہیں آدمی تو وہاں کے لوگوں میں مایوسی اور غمی رہتی ہے اور وہاں یہاں کی یہ تہذیبیں روایتیں ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اسے گھر والے جو ہے اس کے خانا کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ تین دن غم مناتے ہیں اور اس پر جو ہے رشتتے دار اور خاندان کے لوگ پوس آس پڑوس کے لوگ اس کی جو ہے پرسہ داری کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں